हैलो आओ सर आओ बैठो बस बधिया तुस सनाओ हां जी में बस दो कस्टमर न बैठो बैठो तुस ते होई औन्ने हां हां बैठो बैठो दो गै कस्टमर न जादै निं हैन होई जाना कम्म बस फ्ही लग्गी जाना कोई पंदरां बीह् मिंट्ट लाई लैओ तुस हां बैठो तुसें केह् कराना बाल कटाने जां कुछ होर बी कराना कोई गल्ल निं कोई गल्ल निं बैठो बैठो तुस दो मिंट्टें दी गल्ल ऐ सारी हां चार्जेस इ'यै लाई लैओ चाली रपेऽ लाई लैओ बालें दे ते बीह् रपेऽ कट कूट दे लाई लैओ ते बाकी शेव शूव कराई लैओ बीह् त्रीह् लाई लैओ जादै निं ऐ यरो सौ च होई जाना थुआढ़ा कम्म कम्पलीट हां जादै कुत्थें यरो बाहर जाओ हां दो सौ दो सौ रपेआ लेई लैंदे ते में ते सौ गै लै करना अजें हां ओह् यरो ग्रांऐं में ते रक्खे दे नेईं तां तुस बाह्र जाओ हां सिटी बिच भलेआं ओह्दे कोला बी कम्म बड़ा जादा चला दा सौ सौ रपेआ लेई लैंदे छड़े बालें दे गै हां में ते अजें चाली गै लै ना रेट चला दा गै इ'यै अज्जकल जित्थें मरज़ी चली जाओ तुस हां हां जेह्ड़ा मरज़ी दस्सो तुस कोई चक्कर निं करी ओड़गे

कोई गल्ल निं कराई ओड़गे करी ओड़गे टैंशन निं लैओ तुस जियां आखगे तुसेंगी होङन कलर बगैरा थोह्ड़े कराना तुसें बालें गी कोई अच्छा अच्छा कोई गल्ल निं कोई गल्ल निं जियां तुस आखगे उ'आं गै होग बस पंदरां मिंट्ट दा वेट ऐ छड़ा बस कोई चक्कर निं होई जाना बस इक बंदा रेही गेआ हून एह् बचारे इसी बड़ी काहली पेदी ही बोला दा निं हा एह् जल्दी करो ते तां करियै उन्नै फोन करी ओड़े दा हा पैह्लें तुस मेरा नंबर लेई लैओ ना जे तुसें आना होऐ ते पैह्लें पुच्छी लै करो कि हां कोई वेटिंग नि ना फिर में तुसेंगी थुआढ़ा नंबर पाई ओड़गा पैह्ला हां इक परमानेंट गाह्क दा इक होर गै होंदा नी कि बंदा बल्लें बल्लें जेह्ड़ा बंदा कटांदा र'वै ते उसी बंदा गाह्क बंदें गी पसंद करी लैंदा उसी बंदा उस्सै कोल जंदा नी शैल बाल कट्टै हां तुस फोन करेओ मिगी तुस ते कोई चक्कर निं में थुआढ़ा नंबर पैह्ला पाई लैगा होर केह् होग कोई गल्ल निं कोई गल्ल निं ठीक ऐ ठीक ऐ थुआढ़ा नंबर लग्गेआ तुस टैंशन निं लैओ तुस कोई चक्कर निं ठीक ऐ ठीक हां